اردو زبان کا دوسری زبانوں سے موازنہ کرتے وقت چند اہم پہلوؤں پر غور کیا جا سکتا ہے جیسے اس کی ساخت تاریخ ادب اور تلفظ وغیرہ یہاں کچھ اہم نکات ہیں جو اردو زبان کو دوسری زبانوں سے ممتاز کرتے ہیں اردو زبان کی ساخت ہندی سے ملتی جلتی ہے کیونکہ دونوں زبانوں کی جڑیں سنسکرت میں ہیں لیکن اردو میں عربی فارسی اور ترکی کے الفاظ بھی شامل ہیں جو اسے منفرد بناتے ہیں اردو زبان کا تلفظ بہت نرم اور لطیف ہے اس کے برعکس جرمن یا روسی زبانوں میں تلفظ سخت ہو سکتا ہے اردو ادب میں غزل نظم اور قصیدہ جیسی اصناف کا ایک خاص مقام ہیں اردو شاعری کی نرمی اور گہرائی اسے فارسی اور عربی شاعری کے قریب لاتی ہے اردو زبان دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے جوکہ عربی اور فارسی کی طرح ہے اس کے برعکس انگریزی ہندی اور دوسری لاطینی زبانیں بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہیں اردو رسم الخط نستعلیق ہے جو بہت خوبصورت اور دلکش نظر آتا ہے جبکہ دوسری زبانوں میں مختلف رسم الخط ہوتے ہیں اردو زبان کی یہ خصوصیات اسے دوسری زبانوں سے ممتاز بناتی ہیں اور یہ اس کی خوبصورتی اور گہرائی کو ظاہر کرتی ہے ہر زبان کی اپنی اہمت اور خوبصورتی ہوتی ہے اور اردو بھی اپنی منفرد خصوصیات کی بنا پر ایک اہم مقام رکھتی ہے